हैलो हैलो जय झूलेलाल हा दादी असांजे घरु थोरो शादीअ जो फंक्शन आ त असांखे उन हिसाउ सां थोरियूं महिमान वधीक ता अचनि त भाॼियुनि जो स्टॉक वगैरा असांखे सुठी तरह खपे तो त तां वटि सब फ्रैश अवैलेबल आहे ऐं बसरु पटाटा अच्छा त सम्झो टीह पंटीह माण्हू आइन त उन हिसाबु सां पंज पंज किलो भाॼियूं त लॻभॻि सभई लॻंदियूं ऐं वीह किलो बसरु वीह किलो पटाटा हाली हिकु हिकु एतिरो मां वठां वरी अगरि हे कुछ स्टॉक घटि तो थे त वरी मां तांखो ॿे ॾींह ते फोन ते ॻाल्हाए करे घुरायांव ती त तां पैंजे हिसाबु सां जेके बि ताज़ियूं भाॼियूं उन ॾींह अवैलेबल तव उन हिसाबु सां मां तांखे लिस्ट मोकिलियां ती जेके ताज़ी भाॼियूं अवेलेबल हुजनव उए ताम मुखे टीह पंटीह माण्हुनि जी रसोईअ जे हिसाबु सां तां मुखे पैकिंग करे मोकिले छॾिंदव ऑर्डरु घरु के वरी असांखे अचणो पवंदो त अ रेट जी कई दिक्कत न आए पर हाणे हेॾो सब गॾु तां वठूं पो हिकु माल खणी अ जेको कयूं ता पाण उनमें थोरो घणो डिस्काउंट खणी करे ॿियनि खां त करे ई ॾिजो वरी बि पैंजा सम्झी करे जेको तां करे ता सघो उहो खणी कजो न्याणीअ शादी आ सम्झो हीअ हिकु स्पोर्ट तांजो बि उओ जरूर जरूर मां तांखे लिस्ट अ ॾेई ती छॾियांव हीअ सॼी जेका मां घरु मां तयारु करे आई आयां इआ जींअ कचालू खपनि बीह खपनि गोगरूं खपनि मेहा खपनि कढ़ीअ जे सब भाॼियूं हुजनि मटरु हुजनि पालक हुजे मेथी हुजे बसरु पटाटा वीह किलो खनि टमाटा हुजनि मिर्चु लीमा जी जी जी उहो उहो उहो खणी पाण ॾिसंदा सी हा हा हा हा कोई कोई वांदो न आए जेमें तां पैंजे हिसाब सां ताम बि कमायो तां बि जरूर दुकान खोले वेठा आयो न न न तां बाकी जेको तां तांजो बि हक आ ऐं जरूर तां बिवठंदव त खुशीअ सां ॾींदव खुशीअ सां ॾींदव त उहा भाॼी हा हा जेमें तां करे सघो उओ कजो पर जेको ॾियो ताज़ो ऐं सुठे मन सां ॾिजो हा त अञा मुंजो कमु सोहलो थी वियो अञा मुंजो कमु सोहलो थी वियो त भले हींअ कजो तां अॻोपो फ्रूट बि एड अ अ सम्झो टे दजन खनि केला हुजनि ऐं पंज किलो खनि सूफ हुजनि पंज किलो मौसंबियूं हुजनि ऐं हा हा हा जी हा जी हा जी हा जी जेको ताजो हुजे हा हा त ठीक आ तां पैंजे हिसाबु सां जेको ताजो हुजे हुन ॾींअ जो लथलु त उहो ई फ्रूट मुखे ॾिजो बसि बसि बसि हे आऊं हिते त ससुठे मन सां ताकी भले धन वठो पर मन सुठो रखी ॾींदो त शय मे बि बरकत पवंदी बरकतु बि सुठी रहंदी ऐं मौज सां सब महिमान बि मौज वठी सघंदा बसि बसि त इह मुंजी लिस्ट तव तां मुखे घरु डिलीवर करे छॾियो ऐं मां जेको बि तांजो बिल आ उहो बि घरों ई पेमेंट अॻोपो हथोहथु ॾेई छॾिंदमि मां आऊं बाकी सुभाणे जी लिस्ट मां तांखे सुभाणे पहुंचाईंदमि ऐं मां अची ती सघां न त मां कैंसा पहुंचाए छॾिंदी माव पो तां मुखे घरु वरी डिलीवर जेतिरो थे पर सुबुह जो नवे साढे नवे ताईं तां मुखे पहुचायण जी कोशिशि कजो ताकी अरेंजमैंट सब उन ॾींअ जो चङी तरह अऊं सोहली तरीके सां थी सघे रोटिन वारा बि अची ता वञनि घरु त साफ सफाइ मे जरूर टाइम तो लॻे भाॼियुनि में ठीक आ ठीक आ जै झूलेलाल